ہلو کیا میری بات اولا کار سروس سے ہو رہی ہے میں عبد المعز میں نے کل رات ایک بکنگ کی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باب سید سے علی گڑھ کے لیے کے لیے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے مجھے اپنے اس اس سواری کو کینسل کرنا پڑھ رہا ہے حالانکہ میں نے پیمنٹ پہلے ہی کر دیا تھا تو کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت بزی شیڈیول ہے تو آپ میری ہاں بکنگ کو کینسل کر کے میری باقی کی رقم مجھے میرے اکاؤنٹ میں واپس کرنے کی زحمت کریں امید ہے آپ میری باقی کی رقم میرے اکاؤنٹ میں لوٹا دیں گے شکریہ